जी हाँ इतिहास की बात करें तो हमने कई संघर्षों के बारे में सुना है जैसे झाँसी का युद्ध वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी की सुरक्षा के लिए सेना बनाई और चयन सेवा का गठन प्रारम्भ भी किया इस सेना में उन्होंने महिलाओं की भर्ती भी की लड़कियों की भर्ती भी की उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया उन्होंने हर प्रकार की उन्हें सहायता भी की सादर त जनता ने भी झाँसी की सहायता की रानी लक्ष्मीबाई को संग्राम में सहयोग दिया जलकारी बाई जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं उन्होंने अपनी सेना में उन्हें प्रमुख स्थान दिया दिया रानी लक्ष्मीबाई भारत में की इतिहास में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेका एक सिपाहियों से लड़ते हुए निडर होकर एक वीरांगना की तरह अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ वीरांगना में से एक रही जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी अपने साहस एवम पराक्रम से कई अन्य महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लेने के लिए प्रेरित भी किया ये आज भी समस्त नारी समाज के प्रेरक स्त्रोत हैं उन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया चाहे वह झाँसी की सुरक्षा के लिए हो या नागरिकों के अंग्रेजों के हुकूमत या अंग्रेजों के जुर्म से बचा के लिए भी हमेशा आगे खड़ी रहीं और उनका डर कर सामने किया और तलवारबाजी को युद्ध कौशल घुड़सवारी ये सारी चीज़ें उन्हें बचपन से ही आती थीं ब्रिट से ईस्ट इंडिया कम्पनी की नज़र शुरू से ही झाँसी पर थी महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उन्होंने झाँसी को हथियाने की सोची उन्होंने नीति बनाई कि दामोदर राव को उत्तराधिकारी बनाने के दावे को खारिज कर दिया एवम रानी लक्ष्मीबाई को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को सन् अठारह सौ चौवन में साठ हज़ार रुपये एवम उनके महल को छोड़ने के लिए आदेश भी भिजवा दिया जब रानी लक्ष्मीबाई को इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुईं आगबबूला हो गईं और उन्होंने ब्रिटिशों को स्पष्ट रूप से मना कर दिया मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी और उन्होंने उनसे संघर्ष भी किया और उनके खिलाफ खड़ी भी हुई और उन्होंने अपनी झाँसी देने से साफ मना कर दी और उन्होंने जब तक जीवन रहा तब तक संघर्ष करती रहीं